میں عام طور پر دو پہر میں جو کھانا پکاتا ہوں وہ سادہ ہی کھانا رہتا ہے دال چاول روٹی سبزی یا پھر دال چاول انڈے کی بھجیا وغیرہ اور رات کے کھانے میں زیادہ تر جو ہے گوشت وغیرہ رہتا ہے اس لیے کہ دو پہر میں ہلکا کھانا کھاتے ہیں یہ رات میں جو ہے تھوڑا بھاری بھرکم کھانا کھایا جائے گا تو زیادہ تر رات میں جو ہے چکن یا پھر مٹن وغیرہ بنتا ہے